جی ہاں میں اس بات کو بہت اچّھی طرح سمجھتا ہوں اور مانتا ہوں کہ کچھ لوگ بلکہ اب تو بہت زیادہ لوگ مذہب کا سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو صرف استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ میرا مشاہدہ ہے میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سیاسی فائدہ کے لیے اپنے ذاتی منفعت کے لیے اور اپنے مفاد اور سیاست کے لیے مذہب کو بیچ میں لے آتے ہیں جب وہ اصل میدان میں زمینی طور پر ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مذہب کا سہارا لے لیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ مذہب ایک ہتھیار ہے کہ جب وہ کام کے میدان میں ہاڑنے لگتے ہیں تو مذہب ان کو یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ مذہبی کارڈ کھیلنے لگتے ہیں ایسے لوگ ہمارے پیارے ملک جو سارے جہاں سے اچّھا اور خوبصورت ملک ہے اس پیارے ملک کو ایسے لوگ اندر سے دیمک کی طرح کھا رہے ہیں ان کے یہاں مذہب ایک بہترین کاروبار کا نام ہے وہ مذہب کو اور مذہبی رسومات اور مذہبی باتوں اور احکامات کو کاروبار کی طرح استعمال کرتے ہیں کاش وہ اس بات کو سمجھتے کہ اس طرف وہ اس ملک کا نقصان کر رہے ہیں میری کوشش ہے ایسے لوگوں کو جو مذہب کو استعمال کرتے ہیں میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا